आं जेब्लानाखि स्कुल फरायबाय थादोंमोन अब्लाना आं बिजाबखौ जोबोर फरायनो मोजां मोनो आरो गोबां सल' बिजाबफोरखौ आङो जेब्लानोखि स्कुल फरायदोंमोन अब्लाना आङो बे सल' बिजाबफोरखौ गोबां फरायदोंमोन आरो आं गोबां सल'फोरखौ मोनथिनो हादों आरो आं गावनि जिउआव बाहायनो हादों गोबां सल'फोरखौ बे सल' बिजाबफोरखौ फरायनानै आङो गावनि जिउफ्राव बाहायलांनो हादों आरो गोबां सल' फरायनायजों लोगोसे आङो गोबां सोलोंनो हादों जायफोरखौ आङो दिनै गावनि जिउआव मोनथियामोन बेफोर गासैखौबो आं सल'नि गेजेरजों आं मोनथिलांनो हादों आरो आङो बेबायदि सल'खौ फरायनो जोबोर मोजां मोनो सल' फरायब्ला जोंहा मोनसे सर' जायो जोंहा फरायनो गोसो जायो जों आरोबाव फरायनोबाव गोसो जालाङो बेखायनो आङो बिजाब फरायनो जोबोर मोजां मोनो सल'मा नङा नभेलफोर दङो बे नेभेलखौबो मोजां मोनो बे गासै नभेल्सफोरखौ फरायनानै जोङो गासै गियानफोरखौ जोङो ग्रथ खालामनो हायो जों बुथुमनो हायो खिसुमान रोङि खोथाफोरखौ जोङो बेफोर नभेल्स एबा सल'फोरनिफ्राय जोङो गोबां मिथिनो हायो एबा सोलोंनो हायो जायनि जाहोनाव जोङो गाव गावनि जिउफोराव बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो गावनि जिउ दावबायलांनायफोराव जोङो बाहायलांनो हायो आरो बेखौ लानानै जोङो गोबां जोंनि उननि सुबुंफोरखौ जोङो फोरोंलानो हायो गियान होलांनो हायो बेखायनो जोङो जोंनि थाखाय गोनांथि बे जिथु रिडिं जे जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि बेखौ फरायोब्ला जों गोबां हिक्काफोरखौ मोननो हायो जोंनि हिक्साफोरखौ जोङो बांलांहोनो हायो बेखायनो जोङो सल' एबा बिजाब फरायनाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि बेखाय जोङो बेफोर गासैखो जोङो सानफ्रामबो जोङो फरायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां